जो बी साढ़ी रियासी डिस्टिक दियां कुड़ियां न पढ़ने आस्तै बड़ी मुश्कलें दा सामना करना पौंदा ऐ जि'यां कि बाह्रमीं दे बाद कालेज बड़ी दूर दूर होंंदे पर अस इद्धर ग्राएं बिच रौंह्ने ग्राएं बिचा दूर जाने आस्तै कुड़ियें आस्तै बड़ी मुश्कल होंदी और अस भेजने निं इस करी कुड़ियें ई बाह्रमीं दे बाद गै उंदे ब्याह् कराई उड़ने ते जि'यां में तुसेंई सनाया ऐ कि बह्रमीं दे बाद कुड़ियें दे ब्याह् होई जंदा ओह्दे कारण ओह् पढ़ी निं सकदी जां जेह्दी बजह कन्नै ओह् नौकरियां बी नेईं लब्भदियां कुड़ियें गी लोक दूर दराज नेईं भेजदे इस करी कुड़ियां पिच्छे रेही जंदियां और मुड़े पढ़ियै अग्गै निकली जंदे और मुड़े जादा नौकरियां करदे